گیارہ نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو تین پانچ لاکھ آٹھ ہزار تین سو ایک سو بارہ